جی آپ سویگی سے بول رہے ہیں جی میں نے آرڈر کیا تھا میرا آرڈر پہنچنے کے لئے جو وقت آپ نے مجھے دیا تھا وہ آدھا گھنٹے کا تھا اور مجھے جو آرڈر مجھے ملا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا ملا ہے یہ اتنی زیادہ تاخیر ہوئی ہے تو یہ بلکل صحیح نہیں ہے کیونکہ لوگ آپ سے آرڈر کرتے ہیں تاکہ آپ جو وقت دیے ہے لوگ اس حساب سے اپنا ٹائم ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت پر آپ کو یعنی ہمیں کھانا کھانے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لئے حاضر رہیں گے وقت ملے گا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کا جلد از جلد کوئی نہ کوئی حل نکالیے